आमच्या काळांत हॉस्पिटल आनी मेडिकल सेवेन खूब बदल जाल्ले आसा दुयेंच आसा ते डॉक्टर रोकडेच सोदून काडूंक शकता तशेंच शारांत थंय भलायकी केंद्रां खुबशे सेवा उपलब्ध आसा आनी ह्यो सुविधा सरकार मुफ्त दिता भलायकी केंद्रांत आशिल्ले दोतोर खूब बुदवंत आसतात ह्या कर्ना कारणाक लागून गिरेस्त लोक सदां सुद्दां सरकारी भलायकी केंद्रांत आशिल्ल्या सुविधाचे लाभ घेतात पूण गांवांत आशिल्ल्या भलायकी केंद्रांत तितल्यो सुविधा आसना फक्त बेजीक सुविधा उपलब्ध आसतात गरजे वेडार आदाराक पावतात आनी ह्यो सुविधा फ्री आसतात गरीब गरिबा गरिबांतलो गरीब सु सुद्दां ह्या सुविधाचो लाभ घेवंक शकता आनी ह्यो स्थिती पयलींच्या स्थिती पासून खूब बदलल्ले आसा पूण ह्यो सुविधा थोड्यो ला लोकांकूच मेड मेडप शक क्य जाता कोवीड नायनटीनाच्या वेळार भलायकी केंद्रांत आशिल्ल्यो सुविधा कमी पडटाल्यो बेड्स उणें आशिल्ले ऑक्सिजन सिलिंडर उणें आशिल्लें दोतोर उणें आशिल्लें आमच्या भलायकी केंद्रांत चड लोकांक आदार मेडचो अश्यो सुविधा सरकाराक करपाक जाय तशेंच एम्बुलंस सेवा इमप्रूव जावंक जाय म्हज्या म्हज्या गांवांत आशिल्लो भलायकी केंद्र बरें आसा पूण हांगा चड सुविधा नात फकत बेजीक सुविधाचो लाभ घेवंक मेडे मेडटा व्हडलें कितें मेडिकल एमरजंसी आसा जाल्यार ताचें सुद्दां ट्रिटमेंट मेळचो अशी आस आसता